ہیلو میں التمش خان بول رہا ہوں میں آپ کی ایجنسی کا باقاعدہ صارف ہوں اور میں آپ کے ڈلیوری شیڈیول میں حالیہ تبدیلیوں کے بارے میں فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ نئے ڈلیوری شیڈیول میں شام کے اوقات میں تبدیلی کی گئی ہے پہلے ڈلیوری صبح کے وقت ہوتی تھی جو میرے کام کے شیڈیول کے ساتھ بہت موافق تھی اب شام کے اوقات میں ڈلیوری ہونا کچھ مشکلات پیدا کر رہا ہے کیونکہ میں اکثر اس وقت گھر پر نہیں ہوتا جی ہاں مثال کے طور پر میں اکثر شام کو دیر سے گھر واپس آتا ہوں جس کی وجہ سے ڈلیوری مس ہو جاتی ہے اور مجھے اگلے دن دوبارہ شیڈیول کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ شام کے اوقات میں ٹریفک کی وجہ سے ڈلیوری میں تاخیر بھی ہوتی ہے جو مزید مشکلات پیدا کرتی ہے میرے خیال میں اگر آپ صبح اور شام دونوں اوقات میں ڈلیوری کا آپشن فراہم کریں تو یہ بہت مفید ہوگا اس سے صارفین کو اپنے شیڈیول کے مطابق وقت کا انتخاب کرنے کی سہولت ملے گی فی الحال نہیں بہت شکریہ میں آپ کی توجہ کے لیے شکرگزار ہوں